हैलो नमस्ते म्हाराज तुस एग्रीकल्चर आह्ले मैह्कमें चा बोल्ला दे जी ते इद्धर जेह्ड़ी साढ़ी काह्ड़ियै गी अग्ग लग्गी दी ही मक्कें दे नाड़ गी फिर आओ जल्दी जल्दी एह् इद्धर सूल ग्रां च नेईं नेईं रोड़ साईड दा थोह्ड़ी होनी मतलब अग्ग स्हालनै लेई होंदी ऐ जेल्लै अग्ग जादै लग्गी नेईं रोड़ पक्का आं गड्डी आई सकदी सामनै आई सकदी नेईं नेईं पानी ते सुट्टा नै अग्ग जादै लग्गी सकदी चलो तुस बी जल्दी जल्दी करो नी किन्ना दूर ऐ इत्थां अग्गें नेईं स्हाला करने आं ते कोशिश कराने पर अग्ग जादै लग्गी दी ना बाल्टी कन्नै सुट्टा नै पानी ते इंया कोशिश ते कराने ना ठीक